तस्वीरें लेने के लिए मैं नायकोन के कैमरे का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसकी जो तस्वीरों की गुणवत्ता है वे बहुत अच्छी होती है नायकोन के कैमरे से ली गई तस्वीरें बहुत ही साफ दिखाई देती हैं उनके जो पिक्सल होते हैं वह भी बहुत साफ दिखाई देते हैं नायकोन के कैमरे की सबसे अच्छी खासियत है कि आप उसमें तस्वीर लेने के लिए उसे जूम भी कर सकते हैं और फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो तस्वीर है उसकी जो खासियत है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नायकोन के कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो सुंदरता है प्रकृति का कोई भी चित्र यदि आप लेते हैं तो वह भी बहुत सुंदर दिखाई देता है यदि आप नायकोन के कैमरे से अपने तस्वीर खिचवाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी तस्वीर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी आएगी धन्यवाद